भारत एक विकासशील देश है भारत के सामने बहुत ही गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे हैं जिनमें से कुछ पेड़ों की कटाई जंगलों का कटना नदियों तालाबों का सूखना आस पास में गंदगी आदि बढ़ना पहले ये सब नहीं हुआ करता था लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे पर्यावरणी को नुक़सान पहुँच रहा है वर्तमान समय में नदियाँ पूर्ण तरह सूख रही हैं जंगलों को पूरी तरह से काटा जा रहा है खेतों में जो पहले उर्वर्तकता थी वो अब नहीं बची कीटनाशक ज़्यादा हो जाने के कारण ये पर्यावरण को बहुत नुक़सान पहुँचा रहा है पिछले कुछ सालों में भारत के पर्यावरण में बहुत अधिक बदलाव देखे जा सकते हैं जिनमें सर्दी गर्मी का भी महत्वपूर्ण योगदान है पहले पहले के मुताबिक अब सर्दी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा ही बढ़ रही है पहले इतना इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलती थी जितनी कि अब मिल रही है अब पचास डिग्री से ऊपर तापमान चला जाता है पहले जितनी बारिश हुआ करती थी वर्तमान समय में इतनी बारिश नहीं हो रही है आस पास में बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाने के कारण मच्छरों का ख़तरा आदि भी बढ़ रहा है जिससे डेंगू मलेरिया आदि जैसी गंभीर बीमारियों का ख़तरा बढ़ता जा रहा है अगर इसे जल्दी से जल्दी नहीं रोका गया तो ये एक बड़ा ख़तरा बन के भारत के सामने वापस आ सकता हैं क्योंकि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो की पर्यावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरा है अगर भारत सरकार जल्दी से जल्दी कुछ नहीं करती तो यह आगे एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या बनकर सामने आ सकता है जैसे वर्तमान समय में जंगलों को पूरी तरह अपने स्वार्थ लालच के लिए काटा जा रहा है सिर्फ़ एक लकड़ी के लिये पूरे जंगलों को काटा जा रहा हैं अगर जंगलों को काट दिया जाएगा तो ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी पड़ेगी जिससे कि भारत और उसके साथ साथ पूरे विश्व के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और आज वर्तमान समय में शहरों में फ़ैक्टरियों का निर्माण किया जा रहा है उन फ़ैक्टरियों के गंदे पानी को तालाबों नदियों आदि में मिलाया जा रहा है अगर वो पानी तालाबों और नदियों में मिलेगा तो उससे तालाब नदियाँ आदि दूषित हो जाएगी वह पीने योग्य नहीं रहेगी तो हम सभी को यह प्रयत्न करना चाहिए कि तालाब नदियों आदि को दूषित होने से बचाएँ क्योंकि ये हमारी ही कार्य में आएगी

बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज हमें रोकनी चाहिए वरना ये आगे चलकर हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकती है